हैलो

जी जी

जी जी जी जी पेनाल्टी टी टी कहिड़ो आहे मतिलबु कहिड़ो टी टी आहे नाम नाम वग़ैरह पतो अथव उन जो

त ॿियो छाथो ॿुधाएव अॻिते छाथो चए पेनाल्टी पंज हज़ार थो चए वधीक तव्हां फ़र्क़ ई आहे असांजे माण्हू समझदार माण्हू हाणे ईअं कंदा टिकट न खणी वेंदा त ग़लती त असांजी कहलाइजंदी न वरी हा न न एक्चुली छाहे भइया हाणे इहो त इन खे पोइ डिस्कशन कयूं त कि भई स्टेशन जो त बाक़ी जे जीअं छाहे टिकट हाणे जीअं असां फासूं था किथे त हो त असांजे मथां चढ़ी करे त ॻाल्हाइण जो हुननि जो बि अधिकार आहे ग़लती त छोकी असां सां ई थी आहे और असां ई मतिलबु झुकणु असांखे ई आहे त ग़लती छाहे असांजी कहलाइजंदी और जेको मतिलबु हुननि जो बि हाणे हिननि खे त पंहिंजो व्यापार सां मतिलबु आहे हा हिननि न इहो त ॻाल्हायूंसि था भले तव्हां इएं कजोसि त मां ॻाल्हायां थो उन सां वरी बि नाम छा ॿुधायव हिकिड़ो दफ़ो वरी ॿुधाइजो अच्छा थोरो त रिक्वेस्ट वग़ैरह तव्हां बि कयोसि ॾिसोसि त चयोसि भाई कुझु घटि कर या हिम भले फोन चालू हुजेव या कीअं बि तव्हां पोइ करे ॾिसिजो हिनमहिल त कानेव न तव्हां जे आसे पासे अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा

जी जी न त चए इन खे ॿुधायो नाम वग़ैरह अॼुकल्ह छाहे उन में पाण चयोसि तव्हां बि भई रिक्वेस्ट करे करे ॾिसी वठो उन में वरी बि अगरि न थिए त पोइ फोन कजो हा हा हिकिड़ो दफ़ो तव्हां ॻाल्हाए ॾिसो रिक्वेस्ट करे ॾिसोसि छाहे केॾी केॾीमहिल मनी वेंदा आहिनि न जी जी जी जी मनी वेंदव हू मन मनी वेंदा आहिनि पंज न न न वठंदव पेसा तव्हां थोरो सो इन सां ॻाल्हाए ॾिसिजोसि हा उहो हा उहो कढी करे ॾेई छॾींदव पाण बि हली वेंदव कोई दिक़त कानेव एतिरो हाणे न हूंदो आहे हेॾो न कंदा आहिनि बाक़ी खां वठी वेंदव कोई दिक़त कानेव

न न न न उहो तव्हां जो बर्थ कंप्लीट आहे इन करे तव्हां खे कोई इहो घबराइण जी ज़रूरत कान्हे

न न उहो साओ करे परेशान थो करे तव्हां परेशान न थियो तव्हां बि वेही रहियो बिल्कुलु तव्हां परेशान न थियो हा सिधी तव्हांजी ॻाल्हि तव्हां उन खे ॿुधाए छॾिजोसि कि मां न लहंदो मै त भई तव्हां जो अॼुकल्ह ऑनलाइन बि थी थो वञे हा हा उहो साओ करे भइया परेशान कंदा आहिनि कोई दिक़त कोन्हे न न को न लॻंदव जी वरी बि तव्हां ॾिसिजोसि कोई दिक़त कोन्हे कोई दिक़त कोन्हे जी